हमने ये बोट नाम का प्रोडक्ट लिया है जो ईयर बड्स है जो म्यूज़िक सुनने के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाभदायक है जिससे बहुत अच्छा रिलैक्स फ़ील होता है बहुत कम्फर्टेबल होता है सो इसलिए बोट का ईयर बड्स बहुत ही अच्छा है